हेलो मैं चाँदनी सैनी बात कर रही हूँ सर मेरी बाइक चोरी हुई है महाराज वाड़ा से आज अभी मेरा नाम चाँदनी सैनी है मुझे अपनी रिपोर्ट लिखवानी है आप थाने से बात कर रहे हो ना सर ठीक है सर मैं मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए मेरी गाड़ी का नंबर है ज़ीरो नौ सौ छप्पन यह सर चार बजे के टैम पर हुई थी

नहीं सर वह रोड के साइड में लगाई थी मैंने वाइट पट्टी थी ना उसकी वह उसके हाँ उसके अंदर लगाई थी मैंने नहीं मैंने कंफ़र्म किया है यहाँ पर भी बोल रहे कि चोरी हुई है यहाँ पर गाड़ी वाले उठा के ले जाते वह तो अलग बात होती उनकी गाड़ी अलग होती है लेकिन चोरी हुई है यहाँ से हाँ हाँ सर गाड़ी मेरे हसबैंड के नाम पर थी पूरा है एम पी एम पी एम पी ज़ीरो सेवेन आर ए

जी सर मुझे उसकी जानकारी कब तक मिल जाएगी सर नहीं अभी नहीं किया आपको ही कॉल किया है इसकी जानकारी में सर एक सेकंड इसकी जानकारी में इसकी जानकारी मुझे कब तक मिल जाएगी आप यह बताइए मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए गाड़ी मौडल है यह दो हज़ार बाईस कलर है ब्लैक बाइक है

हाँ हीरो की थी

हाँ सर मुझे है ना ऑफ़िस के लिए जाना आना पड़ता है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके तो कल मौर्निंग में अभी शाम को आप बता दीजिए एक दो घंटे में क्यों मुझे कल सुबह ऑफ़िस जाना पड़ेगा तो बहुत पेरशानी आएगी सर हाँ कैमरे लगे हुए हैं महाराज वाड़ा पर आप वह वह है ना महाराज वाड़े पर जो मंदिर बना है ना भैरव बाबा का उसी के हाँ उसी के जस्ट सामने से हुई है ठीक है सर हाँ जी सर